हमर गाममे जानवर पालन ठीकठाक अस्तरपर भए जाए छै किएकि लोकसभ कृषिसे सम्बद्ध रहै छै तऽ कृषिके काममे तऽ पूरा साल तऽ नहिए जाए छै गाम देहातके लोकसभ अधिकतर कृषिसे जुड़ल रहैके कारण ओसभ कृषिसे जुड़ल छै तऽ ओहि कारणसे जे छै कृषिमे तऽ पूरा पूरी तीन सओ पैँसठि दिनके तीन सओ पैँसठि दिन नहि दै सकै हइ ओहि चक्करमे तीन सओ पैँसठि दिन नहि दै छै तऽ ओहि सबमे कम दिन लगै छै उपरसे जब फसिलके कटनी या तऽ बोआइ भेलै या ओकर सिँचाइ भेलै खर पतवारके दवाइ नाश करैके दवाइ देल जाइ छै ओसब ओसब समयमे जे छै ने सिर्फ किसान सभकेँ वएहसब समयमे खास करिके जादा मेहनति करै ले पड़ै छै तऽ ओकर अलावा जे छै जब खेती तेतीके काम के अलावा जब जतने समय बचै छै ओसभ लगभग बैठले रहै छै बैठल रहैके चक्करमे लोकसभ जानवर पालनके तरफ किछु जादा जाहिसेकि हमर जीविकाके स्रोत किछु जादा अधिक भए जाए तऽ ओ चक्करमे जीविकाके स्रोत अधिक भए जाए तऽ ओ कारण लोकसभ जानवर पालनके तरफ किछु जादा बढ़लै हँ जानवर पालनके तरफ बढ़लै यऽ तऽ ओहोमे जादातर तऽ गइ पालनके बारेमे देखल जाए छै लेकिन गाइ पालन ताहि कारण जादा होइ छै किएकि ओहिसे लोक सभकेँ अपन घरके घरमे दूध तूधके बेबस्था भए जाए छै जेकि हर घरके दूध तूधमे दूध तूध आवश्यक चीज होइ छै खाना पिनामे जाहिसेकि विटामिन डी मिलि जाए छै तऽ ओहि कारण दूध गाइ दै छै तऽ लोकसभ जादातर गाइ आओर भैँस एहन सब चीज पोसै छै आओर ओकर अलावा लोकसभ बक बकरी पालनमे बकरी पालन करै छै जेकि ओसबसे बकरी पालन करलकै तऽ ओसबसे बकरी खरिदके आओर ओकरा बेचि दै छै जादा दाम कम दाममे खरिदके तऽ ओकर अलावा ईसब गाइ गोपालन भेलै मुरगी पालन भेलै गाइ पालन भेलै ओकर अलावा मरगी पालन करल जाइ छै मुरगी पालन हइ बाजै ले दै ने हौ